پرائم منسٹر نریندر مودی پرریسیڈینٹ دروپدی مرمو چیف منسٹر نیتیش کمار ایم پی راہل گاندھی فم منسٹر امت شاہ گورنر رمیش بس